مہاراشٹر میں کاروباروں کو بازار اور معیشت میں ہونے والی تبدیلیوں کے لئے تیار رہنے کی ضرورت ہے یہ تبدیلیاں تیزی سے ہو سکتی ہیں اور کاروباروں کو ان کے ساتھ ہم آہنگ رہنے کے لئے چاہیے کہ وہ اپنے طریقوں میں تبدیلیاں لائیں مہاراشٹر میں کاروباروں کے لئے بازار اور معیشت میں ہونے والی تبدیلیوں کے مطابق ڈھلنے کے کچھ طریقے ہیں جنہیں آپ کو پہلے سے ہی اپنانے ہیں کاروباروں کو جدیدترین ٹیکنالوجی اور طریقوں کو اپنانے کے لئے تیار رہنا چاہیے یہ انہیں اپنے حریفوں سے آگے رہنے اور اپنے صارفین کی ضروریات کو پورا کرنے میں مدد کرے گا